پانی کی سویدھا ہمارے گاؤں میں بہت اچھی ہے پانی ہمارے گاؤں میں دقت نہیں رہتی ہے موٹر ہے موٹر ہے اس کے بعد میں کنواں ہے کچھ دور میں کوسی ندی بھی بہتی ہے پہلے کے زمانے میں لوگ کنویں سے پانی نکالتے تھے بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا اب وہ سب سویدھا سب موجود ہے گاؤں میں لوگ کئی طرح سے پریشانی کا سامنا کرتے تھے پانی کے لیے اب سویدھا اپلبدھ ہے تمام گاؤں کے لوگ موٹر سے پیپ سے پانی نکالتے ہیں پانی ہم لوگ استعمال کرتے ہیں نہاتے ہیں دھوتے ہیں کچھ دور پاس میں کوسی ندی بھی بہتی ہے کوسی ندی بھی بہتی ہے اس سے لوگ سینچائی کرتے ہیں کھیت میں پانی پٹاتے ہیں کئی کسانوں کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے لوگ پہلے پریشان تھے اب سویدھا اپلبدھ ہے کسان بھی پریسانی سے اب دور رہتے ہیں تو اس کی سرکاروں کی طرف سے نل جل سویدھا بھی اپلبدھ ہے سرکار کے ذریعہ بھی پانی ہمارے گاؤں تک آتی ہے جس سے ہم نہاتے ہیں دھوتے ہیں کھیتی کی سینچائی کر سکتے ہیں